मुंजे हिसाब सां इयो जेको बि थियो आए इयो सही न आए इयो बिज़निस करण जो एथीकल तरीको न आए अगर काई बि कंपनी ईअं ती करे माण्हून जी प्राइवेट या पर्सनल ॻाल्हियूं लीक ती करे त इयो मुंजे हिसाब सां एथीकली सही न आए बिज़निस जे करे काई बि कंपनियुनि खे जॾहिं बि अगरि बिज़निस करिणो आहे थी थो सघे उअ वाट्सेप हुजे थी थो सघे उहा उहो फेसबुक हुजे थी थो सघे उहो इंस्टाग्राम हुजे जेका बि माण्हू हुन कंपनियुनि सां जुड़ियलु आहिनि हुननि जी प्रीवेसी खे हार्म न करणु खपे बिल्कुल बि न